हम भी इंजीनियरिंग करले रहियै पुर्णियाके कॉलेजसँ पुर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज बीटेक नहि करले हियै बस डिप्लोमा करले हियै डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर इंजीनियर बहुत अच्छा पढ़ाइ यए बहुत किछु कर सकै इंजीनियर बननेके बाद इंजीनियरिंग पुर्णियामे इंजीनियरिंग कॉलेज है पुर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट कॉलेज भी है विद्या विहार इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आइटीआइ कॉलेज भी बहुत सारा है पुर्णियामे आइटीआइ ब्यालए इंजीनियरिंग करना इंजीनियरिंगमे पाँच ब्रांच हुअ है मैनली हमे पाँचे ब्रांचके बारेमे जानै सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आओर कम्प्यूटर साइंस लेकिन हमे करले हियै मैकेनिकलसँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा आओर तीन सालके कोर्स करले हियै उन्नैस सँ बाइस हमर सेशन रहै जकरामे अभी फिलहालमे बीटेकके तैयारी कर रहले हियै बीटेक एन्ट्रन्स दे रहल हियै बीटेक एंट्रेन्स पास भी हो गेल हियै आओर आब बीटेकमे एडमिशन लेबै मैनली हमर कोशिश है की हमरा जे करना है हमरा बनना इंजीनियर है लेकिन हमरा बनना सिविल इंजीनियर रहै लेकिन हम बन गलतीसँ मैकेनिकल इंजीनियर गेले लेकिन कोइ बात नहि मैकेनिकल इंजीनियर भी बहुत अच्छा हुअए है बहुत किछु करै है हमरा लिए तऽ भाय मैकेनिकले बेस्ट है काहे कि हम मैकेनिकल इंजीनियर से इंजीनियरिंग करले हियै आओर आगे भी हमर पढ़ाइ जारी अइ इंजीनियरिंग हम चाहै की हर बच्चा इंजीनियरिंग करके एकबार देखे जे बोलै है नहि हँ इंजीनियरिंग करना बहुत आसान है बहुत आसान है एकबार करके देखे फिर ओ बोले की हँ इंजीनियरिंग करना कितना आसान है आओर कितना मस्किल हर कोइ अफोर्ड नहि कर पाबै है इंजीनियरिंग बहुत कोइ तऽ बीचमे ही पढ़ाइ छोड़ि दऽ हन इएह कारण है कि सम्भलै है नहि बहुत टफ हुअए है इंजीनियरिंगके पढ़ाइ अगर ओकरा मजासँ करल जाइ तऽ इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है आओर अगर ओकरा बोझ लेकरके करल जाइ इंजीनियरिंग बहुत खराब है हमे मैकेनिकल हमे पढ़ाइ करले है तऽ फिलहाल सरकारी कॉलेजसँ लेकिन हमर हमे पटनामे जाइके पढ़ले हियै पॉलीटेक्निक अकेडमीमे वहाँसँ पढ़ करके निकलै हैं